हमारे क्षेत्र में कई प्राइवेट बैंक हैं जैसे कि ग्रामीण सहायता बैंक हो गया लोन आदान प्रदान बैंक हो गया और यहाँ पर हम लोन और बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये बहुत सुरक्षित भी हैं ये हमको सही से लोन देते हैं सही ब्याज दर पर देते हैं और अगर हम गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो हमको ब्याज दर पर और छूट प्रदान होती है तो लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा धमकाने की प्रक्रिया चलती है लोगों को ज़्यादा धमकाया जाता है उनसे पैसे ऐठने के लिए और कई बार ऐसा होता है कि दस्तावेज़ों में ब्याज दर बढ़ा दिया जाता है जो ब्याज दर उनने पहले बोला था उन्होंने उससे ज़्यादा ब्याज दर बड़ा देते हैं तो इसके कारण कई लोगों को दिक्कतें आती हैं किसी किसान ने जैसे ट्रैक्टर ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लिया तो उसको बाद में वो लोन भरने में बहुत पेरशानी का सामना करना पड़ता है वो उसको पैसे देने के लिए किश्तों में उसको बहुत कटौती करनी पड़ती है अपने खानपान में फिर कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है ताकि वो लोन भर सके तो प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा अच्छा है कि हम सरकारी बैंकों से लोन लें और कई लोग यह करते भी हैं ज़्यादातर लोग सरकारी बैंकों से ही प्रिफर करते हैं लोन लेना तो हम यही चाहेंगे कि जो सरकार है वो प्राइवेट बैंको पर भी निगरानी रखें कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उस सबको देखें